सान्देखौ हाबथाफ्रोमबो खुंनाय जायो मानोना सान्देआव अफिस एबा फरायसालि गासैबो बन्द' थानायनि जाहोनाव जायफोर सुबुंफोरना गुबुन सानफोराव बिजि एबा बेस्त' जानानै थायो बे सान्देखालि गासै सुबुंफोरा फरायसालि एबा अफिसनिफ्राय सुटि मोननाय सान हिसाबै बबेबा जायगायाव बेरायहैनाय सोरजोंबा लोगो हमलायनाय बहाबा आलासि जाहैनाय आरो लोगो दोगो बेरायहैनायजों लोगोसे गोसोखौ खुसि खालामनाय लोगोसे न'आव खामानि मावनो गोनांफोरखौ मावनो हानाय बैफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बे सान्देखालि बेफोर खामानिफोरखौ मावनाय जायो एबा हाबथाफ्रामबो खुंनाय जायो मानोना सान्देखालि गोसोनि साननाय आरो हनाय बायदियै मावनो हायो लोगोसे अफिस आरो फरायसालि बन्द' जानायनि जाहोनाव उदाङै हगारसारनो हानाय गोसो एबा सप्तायाव खेबसे सान्दे फालिनाय जायो